अॻें जे भेंट में हाणे थाणे ज़िले में जाम कुझु बदिलाउ अची चुको आहे अॻे पहिरां लड़ायूं रस्ता सोढ़ा सोढ़ा हूंदा हुआ जेके हाणे जामु वेकिरा ठही चुका आहिनि हुन खां अलावा हिते वॾा वॾा मॉल खुलियल आहिनि जिते माण्हूनि खे रोज़गार ॿि जामु सुठो मिली रहयो आहे इन खां अलावा मेट्रो मेट्रो सिटीज़ मेट्रो ट्रेनूं ब्रिज फ्लाइओवर्स इहे सभु बि ठही विया आहिनि जिन में माण्हूनि खे टाइम जी बि जामु बचत थिए थी ऐं अचण वञण जी बि जामु सहूलत थी वई आहे